समज खंयचेय एक देशांत वचपाक संद मेळ्ळी जाल्यार इट वुड बी रशिया जेन्ना आमी रशिया म्हणटात तेन्ना म्हजो डिफेन्स जो इंटरस्ट आसा तो खूब रशिये वटेच्यानचो आसा बिकॉज आमी डिप्लोमॅटिकली पळयलें जाल्यार रशिया आनी आमची जे डिप्लोमॅटीक टायज जे आसात बरे आसात सो खंय ना खंय रशिया म्हाका एक प्री एरा कायंड ऑफ जो वायब जो आसा तो रशियेंत आसा तांचो जो वे ऑफ लायफ तांचो जो वे ऑफ डिलींग पिपल तांचो अग्रेशन जो आसा जो फोरेन अग्रेशन जो आसा आय एम मोर इन्क्लाईन्ड टुवर्ड्स डेट ताका लागून आय सी रशिया एज अ डेस्टिनेशन वेर आय आय विलिंगली वॉंट टू विजीट इट बिकॉज ते देशाचो जो इकॉनॉमिकली जो आयज डॉमिनन्स आसा ग्लोबल लेव्हलाचेर डिफेन्स सेक्टरान तो खंय ना खंय इंप्रेसिव्ह आसा आनी आय सी रशिया एज अ इमर्जिंग नेशनल पावर आनी जो मेरेन जो ऑर्डर आसा तातूंत भितर रशिया हेज प्लेड अ व्हेरी क्रुशियल रोल जेन्ना आमी वर्ल्ड वॉर पयताले तेन्ना युएसएसआराचो मेन टाय जो आशिल्लो तो रशिया आशिल्लो आनी रशियेन आयज म्हटल्यार जो डिफेन्स सेक्टरांत जो एक डेव्हलपमेंट केल्लो आसा तो खूब इंप्रेसीव्ह आसा आनी ताका लागून इंडिया जो आसा ताचे कडेन एज अ फ्रेंडली नेशन म्हणून पळयता आनी तांचो जो जो हेड आसा म्हणल्यार वी सी एज प्रेजिडंट ऑफ रशिया हु इज व्लादिमीर पुतीन ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इंटरनेशनल पॉलिटिशियन बिकॉज ताणीं आयज जो रशियेचो इंटरनेशनल स्टेंड केल्लो आसा एज अ व्हेरी कितें म्हणटा तो एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल बिकॉज ताचो जो वे ऑफ वर्किंग एज अ डिप्लोमॅट आनी एज अ कितें म्हणटा तो एज अ पॉलिटिशियन इज व्हेरी कितें म्हणटा तो वर्थ एन्ड इन्स्पायरिंग तातूंत भितर रशिया आयज म्हाका लागून एक फोरन कंट्री ह्या खातीर डिप्लोमॅटिकली एज अ स्टुडंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आय सी रशिया एज वन ऑफ द प्रायम प्लेयर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जेन्ना आमी ग्लोबल आनी जियो पॉलिटिक्स म्हणटा तेन्ना वी सी रशिया एज सुपरपावर आतां अशें म्हणटात की यु एस इज सुपरपावर बट एज फार एज यु एस एस आर एन्ड आदर एलीज आर कितें म्हणटात तें कन्सर्न्ड जो रशिया जो आसा तो खूब सबल आनी खूब डिप्लोमॅटीक बीन डील करता टू इट्स फोरन अफेर्स आयज जेन्ना आमचो हांगसल्लो फोरन मिनीस्टर वता टू रशिया वता तेन्ना थंयचो काउंटरपार्ट म्हणून ताका थंयचो फोरन मिनिस्टर मेळना पूण ताका थंयचो व्लादिमीर पुतीन मेळटा बिकॉज ही नोज द वर्थ ऑफ इंडिया आनी एज अ एज अ प्राउड इंडियन आय सी रशिया एज अ व्हेरी फ्रेंडली नेशन आनी ताका लागून आयज जो आमचो जो ओवरओल ग्लोबल डॉमिनन जो आसा तो रशिये खातीर खंय ना खंय वी आर ग्रोइंग एज अ इंडिपेंडंट नेशन आमकां दुसऱ्यां देशा वांगडा एली करपा गरज ना बिकॉज वी सी रशिया एज अ व्हेरी डिफेन्स सेक्टरांट तर आमी रशिया एज अ व्हेरी फ्रेंडली नेशन पळयतात